اترپردیش کی روایتی رہائشی طرزیں اور تعمیراتی خصوصیاتی مقامی ثقافت موسم اور تاریخی پس منظر کی عکاسی کرتی ہیں اس ریاست میں مختلف علاقوں اور آبادیوں میں رہائش کے انداز اور عمارتوں کے طرز تعمیر میں فرق دیکھا جا سکتا ہے جو یہاں کی تنوع پذیر ثقافت اور فنون تعمیر کی جھلک ہے دیہا دیہی مکانات دیہی علاقوں میں گھروں کی مٹی لکڑی اور کھپڑیل سے بنایا جاتا ہے اکثر مکانات مٹی کی دیواروں اور چھتوں پر کھپڑیل کی ٹائلوں سے بنائے جاتے ہیں جو گرمیوں میں ٹھنڈک اور سردیوں میں گرمی فراہم کرتے ہیں مغربی یوپی کے کچھ دیہاتوں میں بڑے صحن اور کھلے برامدے والے مکانات ہوتے ہیں جبکہ مشرقی یو پی میں گھر عموماً چھوٹے اور بند ہوتے ہیں تاکہ موسمی حالات جیسے بارش اور سردی سے محفوظ رہیں گھروں کی سادگی اور مقامی مواد کے استعمال سے ان کی تعمیری ماحول دوست ہوتے ہیں شہری مکانات شہری علاقوں میں جیسے لکھنؤ آگرہ اور وارانسی میں گھروں کی طرز تعمیر جدید طرز پر ہوتی ہے یہاں پرانی عمارتوں میں برطانوی طرز تعمیر کا بھی اثر ملتا ہے خاص کر لکھنؤ میں نوابی طرز کے مکانات میں فن تعمیر کی عمدہ مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں ان مکانات میں خوبصورت جھروکے ستون اور بڑی بڑی کھڑکیاں ہوتی ہیں جو ہوا اور روشنی کے گھر کو اندر آنے میں مدد دیتی ہیں محلات اور قلعے اترپردیش میں تاریخی عمارتوں جیسے محلات اور قلعوں کا ایک منفرد طرز ہے جس میں مغل نوابی اور راجپوت طرز تعمیر کا امتزاج ملتا ہے آگرہ کا تاج محل مغلیہ طرز تعمیر کا بہترین مثال ہے جہاں سفید سنگ مرر اور جالی دار کھڑکیوں کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے لکھنؤ کا رومی دروازہ اور بڑا امام باڑہ نوابی طرز تعمیر کا شاہ کار ہے جن میں بڑے صحن گنبد اور خوبصورت نقش و نگار دیکھنے کو ملتے ہیں مندروں کا طرز تعمیر اترپردیش میں مندروں کا طرز تعمیر بھی مختلف علاقوں میں مختلف ہوتا ہے وارانسی کی کاشوی کاشمی وشوناتھ مندر اور ایودھیا کے رام مندر میں شمالی ہندوستان کی مندروں کی تعمیراتی خصوصیات پائی جاتی ہیں ان مندروں میں اونچے مینار نقش و نگار اور سنگ مرمر کا استعمال ہوتا ہے جبکہ بعض مندروں میں پتھر اور چونے کا کام کو ترجیح دی جاتی ہے علاقائی فرق مغربی یو پی میں تعمیرات میں ہریانہ اور راجستھانی اثرات ملتے ہیں جہاں مکانوں میں بڑی بڑی کھڑکیاں اور کشادہ صحن ہوتے ہیں جبکہ مشرقی یو پی میں بھوجپوری اور بہاری طرز کا اثر دیکھا جا سکتا ہے جہاں گھروں میں چھوٹے دروازے اور محدود صحن ہوتے ہیں مجموعی طور پر اترپردیش کے مختلف علاقوں میں تعمیرات کے خصوصیات مقامی رسم و رواج موسمی حالات اور تاریخی پس منظر کی عکاس ہیں